जिब्रै नबेम्बर नैरोजा जिनै जिनै जानुवारि नैरोजा थाम बा जानुवारि जिगुजौ जिथाम नै जानुवारि नैरोजा जिसे बा नबेम्बर नैरोजा थाम